हैलो हां जी सर नमस्कार हां जी हां जी सर मैं कालेज ऐं ना ना मैं सिलेबस जेह्ड़ा ऐ तकरीबन कराई ओडे़ दा बच्चे गी थोह्ड़ा थोह्ड़ा मता सिलेबस बचे दा ओह् मैं दो त्रै दिन छुट्टी उप्पर गेदा हा ते मैं ओह् आह्ला सलेबस बच्चे गी सनाए दा पूरा सिलेबस जेह्ड़े दो चैप्टर बचे दे ओह् कराई ओड़ने ते थोह्ड़ा मैं छुट्टी पर गेदा हा उठी ते बच्चे थुआडे़ कोल आए दे अच्छा ना ना मैं ना ना सर मैं ओह् सिलेबस कराई ओड़ना कम्लीट पूरा द'ऊं त्रै दिनें च ना ना ओह् जेह्ड़ा कराई ओड़ना सारा फिर ओह् जेह्ड़ा सारा सिलेबस कराई ओड़ना मैं छुट्टी उप्पर हा बमार हा दो त्रै दिन एह्दे आस्ते बाकी सारा सिलेबस कम्पलीट जेह्ड़ा बचे दा ओह् बी कराई ओड़ना ना ना असें हाजरी घट्ट ऐ ना सर मैं डेली आन्नां अ हाजरी कि'यां घट्ट पता नी ओह् वाइस प्रिंसिपल होरें नी दित्ता कुसै गी अग्गें बायोडाटा उं'दे कोल होना ना ना मैं तकरीबन सिलेबस बी सारा बच्चे दा कम्पलीट कराई ओड़े दा ते कन्नै कालेज बी डैली औन्नां मैं आं दो थोह्ड़े छुट्टी नेईं आया कि के बमार होई दा ना आं बमार दी बजह् कन्नै नी आया नेईं तां मैं डेली कालेज आन्नां क्लास बी डेली लैन्नां हां मैं सिलेबस कम्पलीट कराई ओड़े दा इक दो चैप्टर बचे दा ओह् मैं अज्ज आना मैं कल बी क्लास लेनी अज्ज बी क्लास लैने ते ओह् मैं सारा टोटल च कम्पलीट कराना ऐ हूं ठीक ऐ